छतपर गहूँम धोलियै दस किलो बारह किलो मने कबूतरके झुण्ड अयलै सभ लारि देलियै खाए गेलै खाना बनबय लए अयलियै तऽ पकेलियै पकाए उकाए कऽ नहा सुना कऽ खयलियै पिलियै तऽ कबूतर अयलै झुण्ड लए कऽ सभ गहूँम खाए गेलै आ कबूतर अयलै आरो चिल्ला आ जानवर कबूतर कौआ इसभ आर चिड़ैयाँ इसभ गाछ वृक्षपर रहै छै ओतय जाए कऽ